हैलो सिंधी होटल मां तव्हांजे होटल में ॿ प्लेट पकवान ऐं सिंधी कढ़ी जो ऑडर कयो हुओ त अञा ताईं मां ऑडर मुंहिंजो पहुतो कोन्हे त तव्हां महिरबानी करे